हम तऽ वीडिओ गेम बड़ खेलै छी हमरा तऽ बड़ नीक लागैए वीडिओ गेम एगो वीडिओ गेम छै ओकर नाम छी पबजी बड़ सुन्दर गेम अइ खेलैओमे बड़ नीक लागैए बहुत सुन्दर खेलैओमे मोन लागैए मोन बहलि जाइए कभी कभी खेलिकऽ